میں عام طور پر کئی قسم کے پودھے اور بیلیں اگاتا ہوں اِن کا استعمال پکوانوں میں کرتا ہوں جن میں سے خاص یہ ہیں ٹماٹر ٹماٹر عام طور پر میں اگاتا ہوں اور اُن کا استعمال پکوانوں میں چٹنیوں اور سلادوں میں کرتا ہوں اِس کے علاوہ آلو آلو روز مرّہ کے کھانے میں کھایا جاتا ہے اِس کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اِس لیے میں آلو اگاتا ہوں اِس کے علاوہ مٹر مٹر زیادہ تر ہندوستانی کھانوں کا حصہ بنتا ہے اِس لیے اسے اِس کو بھی میں اگاتا ہوں پالک پالک سبزیوں کا اہم حصہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں عام طور تر پر استعمال ہوتا ہے اس لیے میں اِسے بھی اگاتا ہوں لہس لہسن کھانوں میں ذائقہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چٹنیوں میں بھی کام آتا ہے اس لیے میں لہسن کو بھی اُگاتا ہوں